हमरा गाँवमे शिक्षाके बहुत कमी छै हम तऽ पहिले तऽ जब कोरोना कोविड नाइनटीन छलै तखनी तऽ हम बच्चा सुनके पढाबै छलियै लेकिन बच्चा सुनीके गार्जियन ठीक नहि छलै बच्चा सुनीके गार्जियन हम पहिराबै छलै तऽ बच्चा सुनीके गार्जियन मतलब नहि हमरा पैसा वैसासँ हम हमरा तऽ मतलब नहि छलै फिर भी हमर मम्मी बोलते रहै कि तू मतलब फोकटमे पढ़ाबै छही पैसा वैसा नहि लेबे छियौ तऽ करै छियै तखनी हम हम एग्जामके तैयारी करि लै छियै ओकर बाद समाजमे हम हमराके बहुत ही बहुत जते महसूस भेल छै ग्रामीण इलाकाके लोकके आवाज भी दबा देल ग्रामीण लोगके सामने कोन कोन मुद्दा अछि जेनाकि समाज बहुत दिनसँ ओकरा नजर अन्दाज करै छियै हम हमरा हमर गाँवमे हमर सुनीके छै दुश्मनी छै दुश्मनी बहुत हमर सुनीके घरमे बहुत काण्ड भेल छियै आओर हमराके ओइ बातसँ डर लागै छियै कि हमरा पढ़ि लिखी के किछु करना छै हमर माँ बापके नाम रौशन करना छै हमर पापा हमरपर बहुत विश्वास करले छै हम लेकिन अपन बापके बातपर नजर नजर अन्दाज करै छियै हम तखनी अछि जें कि समाज बहुत दिनसँ ओकरा नजरअन्दाज करै अछि सङ्केत हम हमर घरमे हमर बापके लड़ाइ मारि होइ छै हमर चाचाके हमर पापाके नजरअन्दाज कर रहल छियै केस मुकदमा भी भेल छियै हमर समाजोके आदमी बहुत नेतागिरी करै छै नदी छै वहां पूल बनै नहि दै छै बहुत मुखिया बहुत नेतागिरी बनै छै हमर समाजके आदमी सुनी अच्छा नहि लागै छियै नदी अभी बरसात टाइममे नदीमे नाव नावमे जाइ छियै पढ़ै लिखै एक बार तऽ भए गेलो छै पढ़ै लए जाइ छियै पूलासँ चचरी पूला छै साइकिल लएके गिरी गेल छियै पानिमे भीजी गेलो छियै जेना जाइ छियै हम बहुत दिक्कत होइ छै हमराके ना हमराके तैरै आबै छै ठण्डाके मौसम छलै पढ़ै लए जाइ छियै ने क्लासमे तखनी हम गिरी गेल छियै नदीमे बहुत दिक्कत होइ छै पढ़ै लिखै लए जाइ छियै तखनी आबिके छियै हम